ہاں ہم نے ٹی وی پر بہت سی خبری بحثیں دیکھی ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ابھی خاص طور سے ابھی الیکشن کا موقع تھا الیکشن کے موقعے پر جو بحثیں چل رہی تھی ٹی وی چینلوں پر اور جو خبریں دکھائی جا رہی تھی یہ بڑی مختلف چیزیں تھیں کوئی نیوز اینکر کچھ بول رہا تھا کوئی نیوز اینکر کچھ بول رہا تھا بہت سے ان میں سے خاص طور سے ہمارے نیوز اینکر رویش کمار جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ دکھاتے ہے اور ان کا خاص طور سے پرائم ٹائم جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں جو وہ باتوں کو اچھے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں سچ کو سچ بتاتے ہیں جھوٹ کو جھوٹ بتاتے ہیں اور یہ کافی مشہور اینکر ہیں رویش کمار رویش ارے رے